بخیر دوپہر مختار امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے مجھے اپنی فصلوں کے لیے کچھ کھادوں کی ضرورت ہے میں یوریا کا ایک پیکٹ اور پوٹیشیم کھاد کا ایک پیکٹ تلاش کر رہا ہوں کیا آپ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں

جی ہاں یہ کامل لگتا ہے کیا مجھے ہر پیک کی قیمت بتا سکتے ہیں معلومات کا شکریہ مختار تو مجموعی طور پر یوریا اور پوٹشیم دونوں کھادوں پر مجھے دو ہزار سات سو پچاس روپے لگیں گے ٹھیک ہے بہت اچھا وضاحت کرنے کا شکریہ میں دونوں کھاد لوں گا کیا آپ میرے لیے بیگ تیار کر سکتے ہیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی ہے مختار میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں میں جلدی دکان پر کھاد لینے کے لیے آؤں گا میں کروں گا ایک بار پھر شکریہ مختار آپ کا دن اچھا گزرے